नमस्ते जी आप बताइए आपके यहाँ फूल बिकता है क्या हमें गेंदा चमेली गुड़हल गुलाब कमल और इन्ही सब फूलों को चाहिए आपके यहाँ चमेली का फूल बिकता है बेल का फूल बिकता है और हमें लेकर जाना है हमें आप कैसे दे रही हैं फूल आप कैसे देती हैं अरे नहीं नहीं इतना महंगा दे रही हैं आप थोड़ा सस्ता करिए इतना महंगा तो हम कैसे ले पाएँगे थोड़ा सस्ता करिए न आप इतना महंगा बता रही हैं थोड़ा कम करेंगी तो हम लेकर जाएँगे हमको थोड़ा सा नहीं लेना है हमको बहुत ज़्यादा लेना है अगर कम करेंगी तो हम ले पाएँगे इतना महंगा रहेगा तो हम कैसे ले पाएँगे अरे आप इतना महंगा बता रही हैं कुछ कम करके बताइए तो हम ले जाएँगे ना अरे नहीं नहीं आप इतना महंगा बता रही हैं वहाँ पर सस्ता मिलता है आप थोड़ा कम करके बताइए हमें चमेली बल गुड़हल गेंदा गुलाब कमल बेल इन सब सभी फूल को चाहिए अच्छा चलिए ठीक है तो आप भिजवाएंगी कि कैसे आएगा आपको भिजवाएंगी हमारे यहाँ या फूल हमारे यहाँ कैसे आएगा आप भिजवाइए हमें बीस पौधे चाहिए चमेली का बीस चाहिए दस गुलाब का चाहिए पच्चीस गेंदा का चाहिए ऐसे करके हमें पौधे चाहिए हाँ आऊँगी और आप भिजवा दीजिए इतना महंगा बता रही हैं थोड़ा कम बताइए न जी ठीक है और कुछ पौधा मिलता है क्या किसी भी चीज़ का अच्छा तो कैसे दे रही हैं अरे दाम कुछ कम बताइए आप इतना महंगा बता रही हैं हम कैसे ले पाएँगे इतना पौधा लेंगे तो कुछ कम करके बताएँगी तभी तो ले पाएँगे अरे तो कम करके दाम बताएँगी हमें दस पौधे नींबू के चाहिए ठीक है आप भिजवाइए